हैल्लो हां जी नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ बस किश नी मैं जेह्ड़े तुं'दे कोला मच्छियां लीतियां कल परसूं तक हां ते ओह् इन्नियां मतलब खराब निकलियां ते उस बेल्लै तुस इन्नियां मैहंगियां बी देऊड़ियां हियां तुसें आखेआ कि नेईं बिल्कुल स्हेई ऐ अग्गे घर आह्निये मैं बनाइयां ते एह् अच्छा होआ कुसै खादियां नेईं ते कोई कोई खाऊड़दा ते बीमार होई जाना हा हां पर तुस ते पाई दित्तियां उस बेल्लै मैं तुसें आखेआ कि शैल शैल दिक्खियै पाओ साफ होन चाहिदियां मतलब फ्रैश होने चाहिदियां ते घर आह्निये जिसलै मैं बनाइयां ते ओ इन्नी स्मैल्ल आ दी ही उं'दे चा एह् शुकर करो कुसै खादियां नि ऐ खाऊड़दा कोई ते फ्ही उ'नै बमार पेई जाना फ्ही नेईं जी ओ सारियां ओ सारियां ही खराब हियां इय्यां ठीक ऐ अगली बारी ध्यान रक्खेओ इयां कोई अजें ते अच्छा होआ मैं पैह्ले पान कोला पैह्ले खान कोला पैह्ले चैक करूड़े इन्नी स्मैल्ल आ दी ऐ ही उं'दे चा ते चैक करूड़ेआ केह् पता कोई इयां खाऊड़दा ते बीमार पेई जं'दा ते फ्ही तां होई जाना हा तुसै कम्म खराब ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक